हलो हा हा कराइणो आहे मूंखे मुंहिंजी एज जीअं अठहठि साल आहे हा इहो ब्लेडप्रेशर ऐं इहो त सभु माने हूंदो जो आहे डायबिटीज बि मामूली आहे पर उहो वांदे जहिड़ो कोन्हे मुंहिंजो मुंहिंजो पुटु आहे नंढो हो आहे ऐं नंढो बेबू आहे वीह सालें जो टे ॼणा हे उहे आहिनि ऐं हिकु मां आहियां चार ॼणा इअं आहे हा हा गॾु कोन थींदो गॾु कोन थींदो ईअं ऐं गॾु गॾु कोन थींदो म्युचुअल चइनी जो गॾु

हा बरोबरु हा हा हा सम्झी वयुसि न पोइ आउं पोइ आउं अची वेंदुसि ऑफीस तव्हांजी आहे उते अची वेंदुसि ऐं जेको मूंखे योग्य लॻंदो ऐं पोइ तव्हांखे चवंदुसि बरोबरु हा ऐड्रेस जनमु तारीख़ यो दाख़िलो ॿियो हा हा हा हा हा हा खणी अचूं हा हा ठीकु आहे हा उहो तव्हां मुंहिंजो नालो सुरेश मोहनदास नारायणदासाणी बरोबरु हा

हा हा

हा हा त रूबरू ॿुधाइजो तव्हां हुते बरोबरु पुट खे बि वठी ईंदुसि बरोबरु हा हा हा भले